हैलो हांजी नमस्ते जी हांजी हांजी बड़े सारे डिजाइन आए दे न तुसें लैने न हांजी हांजी स्हाड़े कोल हर इक्क क्वालिटी दी ड्रैस मिलदी इत्थे कपड़े मिलदे न जिन्ने बी क्वालिटी दे हैन सस्ते कोला सस्ते बी हैन ते मैहंगे कोला मैहंगे बी हैन ते तुस आपे अगर आई सकदे इद्धर ते दिक्खी लैओ ते होर अगर अगर तुस साड़ियां जां कोई कुर्ती जां फिर कोई लैहंगे जां फिर होर बी कोई चीज लैना चाहंदे हो होर बी स्हाड़े कौल मेकअप दा समान बी ऐ और हांजी हांजी हांजी इत्थे जेह्के ब्याह च लैहंगे लाने आह्ले हुंदे नै ओह् बी हैन ओह् ज्वेलरी बगैरा हुंदी कन्नै मेकअप दा समान सारा और एह् ऐ की इत्थै थोह्ड़ी छूट चला दी ऐ इस टाइम उप्पर तुस दिक्खियै आपे हांजी आफर चला दे न तुस दिक्खियै आपें दिक्खी लैओ ना केह्ड़ी केह्ड़ी पसंद दे नै बड़े शैल शैल हांजी बड़े शैल शैल कलर चले दे न इद्धर सबेरे अट्ठ बजे कोला लेइये शामी अट्ठ बजे तक्कर खुलदी ऐ तुस कुसे बेल्लै बी इस टाइम आई सकदे ओ हांजी हांजी ब्रैंडेड चीजां रक्खी दियां न कन्नै नेई नेई हल्ले ते सिर्फ कपड़े वास्ते चला दा ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ शुक्रिया शुक्रिया